असांजे महाराष्ट्र जी माली हालति देश जे ॿियनि हिसनि खां तमामु घणी सुठी आहे छो जो असांजे महाराष्ट्र में तमामु फैसीलिटीयूं तमामु सुविधाऊं अवेलेबिल आहिनि हिते बैंकिंग सैक्टर तमामु मज़बूत आहे हितांजूं बैंक्यूं नन्ढे नन्ढे धंधे वारनि खे पिणि वापारु वधाइण लाइ लोननि जा अलॻि अलॻि किस्म ॾेई हुननि खे मोटिवेशन यानी हिमथायनि थियूं त कीअं उहे धंधे में अॻियां वधनि ऐं पार पहुचनि हुनजे करे हुते नन्ढा नन्ढा कारखाना अलॻि अलॻि खोलिया पिया वञनि ऐं हुते जे माण्हुनि खे पिणि कमु पियो ॾिनो वञे ॿाहिरिनि जे माण्हुनि खे पिणि घुराए कमु पियो सेखारियो वञे महाराष्ट्र में अॼु ॿियनि हिसनि जे भेट में तमामु तरक़ी थी रही आहे हुते ई तमामु जॻहयूं जिते अलॻि अलॻि फैसीलिटीयूं अलॻि अलॻि सुविधाऊं धंधे वापार खे कीअं वधाइजे हुन लाइ प्रधानमंत्री योजिनाऊं पिणि अॼु अवेलेबिल आहिनि मौज़ूदु आहिनि जंहिंजे करे धंधो आसानीअ सां करे सघिजे थो ऐं पंहिंजे देश जो नालो पिणि ॿाहिरिनि मुल्कनि में असांजे महाराष्ट्र जे वापारनि ऐं धंधे वारनि क़ायमु कयो आहे